हँ नमस्ते मैडम कहिए मैडम बतैऐ ने अपने हँ तऽ हम अपने फुर्सतमे छौ बतेबै नहि जैसे कार्तिक पबनी होइ छै कैसे पबनी होइत छै कैसे हँ कोन महिनामे कोन परब होइ छै ई हमरा जानकारी ओत्तेक नहि छै हूँ ओ आश्विन जीतिया हँ दुर्गा जी दुर्गा दुर्गा जी बनिके दुर्गा जीके जब जीह पड़ैत छै तब तब तब हँ तब ओहि दिना जीतिआ होइत छै हूँ सोमबारीमे एगो बेर कोनो महिनामे जैसे आमावस्या लगि जाइत छै हर महिना कोनो महिना लगि जाइत छै जैसे दू महिना होल तीन महिनामे सोमबारी बेर लगि जाइत छै हँ हँ जैसे भरि दिन सहिके हूँ हँ दहेज बला आओर मार्च मे होइत छै सरस्वती पूजा मार्च मे सरस्वती पूजा आ ओकर बाद फेर मार्च अप्रिल मई मे फेर होली होइ छै हँ फेर फरबरीमे होली होइ छै हँ खेल लेलिअनि होली होलीके बादे चैतमे चैतमे नओ दिना पिछला पकि जाइत छै तब रामनओमी होइत छै बजरङ्गबलीके ओहिमे पूजा होइत छै

साओनमे नागपञ्चमी हँ नागपञ्चमी होइत छै साओनमे तऽ चना पबनी आश्विनमे दुर्गा मेला